बुंनो थाङोब्ला आं दिनै बे दिनथिफुंनाय एबा एक्सप'आव थांफेरबाय बेखौनो बुंनांगोन बा थांफेरबाय बेयाव दिनै आं नुनो मोनदों गोबां जों नुफेरै माखासै आदबफोरखौ जों नुदों दा मिथिफेरैखौ जों मिथिदों खोनायैखौ जों खोनादों बेयावनो बेखौनो बुंनो नांगोन दिनै दिन्थिफुंनायाव दिनै नुफेरै नुफेरै जायफोर नुफेराखै जों नुनायाव गोसोनि जाखि थुलुंगा बेफोर गोबां थुलुंगा मोनदों होनना बुंनांगोन बा गोसोआव एबा साहस लाबोदों एबा मा होनदों गोसोखौ मा होनदों बेफोरनि सोमोन्दै गोबां मा होनदों बाहागो लानो लुबैनाय बेफोर गोसोआव बेरखांदों बे दिन्थिफुंनायाव जों गोबां बायदि मैया नुनो मोनदों आरो गोसोबो जादों आरो लुबैदोंबो आरो जिउआव थांखिबो लादों बेखौनो